समय अहाँके मैथिली भाषा बहुत नीक यऽ हमरा सभके समयमे बाबूजी बहुत सुन्दर से बात करैत छल आओर कहैत छथिन बउआ अपने से बड़के इज्जत से बात करहो चाचा चाची काका काकी दीदी फुफा पीसा बहुत सुन्दर भाषा हए जे हमरा सभके मैथिली भाषा बहुत अच्छा लागैए बोलैमे बोलबो करैत छी सुनबो करैत छी आओर भी आगे बढ़बैके कोशिश करैत छी आ हमसभ अपनो धिआपुताके बच्चाके सिखबैके कोशिश करैत छी बउआ मैथिलीमे बात कर ले केना की करै छी कहाँ जाइत छी कोना रहैत छी आओर किछु भी माल खयलक नहि खयलक आओर खेती भेल नहि भेल आओर भी अनेक तरहके मैथिलीमे बतियैयौ ई मैथिली भाषाके अहाँ सभ प्रचार करियौ आओर भी सुन्दर लागत